دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فائدہ حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر اس دوڑ کو پابندی کے ساتھ اور دوڑنے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا اسی طرح دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچک کو شامل کرنا مجموعی کارکردگی بہتر کرنے چوٹ سے بچنے اور جسم کو متوازن بنانے میں بہت مددگار ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں کچھ اہم طریقے بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچک کی تربیت کو شامل کر سکتے ہیں جیسے طاقت کی تربیت طاقت کی تربیت آپ کے دوڑنے کی کاردگی کو بڑھاتی ہے اور چوٹوں کے امکانات کو کم کرتی ہے ہفتہ میں دو یا تین دن طاقت کی تربیت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اسی طرح لچکدار پٹھے دوڑتے وقت چوٹ کے خطرے کو کم کرتے ہیں اور جسم کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں ہفتے میں کم از کم دو یا تین بار لچکدار تربیت کریں طاقت اور لچک کی تربیت کو دوڑنے کے ساتھ متوازن انداز میں شامل کرنا آپ کی کارکردگی کو بہتر کرے گا اور آپ کے جسم کو چوٹوں سے محفوظ رکھے گا میری ورزش کا جو معمول ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جب میں تلاوت سے فارغ ہو جاتا ہوں تب میں اپنے معمول کے مطابق ورزش کرتا ہوں یہ مجھے بہت ہی بہتر لگتا ہے اور اس سے میرے دن کی شروعات بھی عمدہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح میں اپنے کام کو بھی بہتر بنا لیتا ہوں